सफ़र जे दौरान जे द्वारा असां केतिरनि ई क़िस्मनि जा ज़रिया इस्तेमालु कंदा आहियूं हिक जॻहि खां ॿिए जॻहि ते वञण लाइ जीअं त कार बस ट्रेन आटो रिक्शा साइकिल मोटर वग़ैरह इन्हनि ई साधन जा मां ट्रेन हिकु वॾो सस्तो तकिड़ो पहुचाईंदड़ वारो आहे जीअं त मां ॿुधायां थी चाहियां त मुंहिंजी सभिनी खां वणंदड़ सफ़र राजस्थानी ट्रेन जी आहे जंहिं में केतिरनि ई क़िस्मनि जी शयूं ॾिनी वेंदियूं आहिनि ऐं पंहिंजे मुसाफ़िर खे अगरि ट्रेन सुबुह खां चालू थींदी आहे त पहिरों ई ट्रेन में नेरनि ॾिनी वेंदी आहे पोइ मंझंदि जी रोटी शाम जी चाहिं बिस्किट सां गॾु शाम जो नाश्तो ऐं राति जी रोटी